ہیلو جی یس اسپیکنگ جی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اچھا ہاں اچھا دیکھیے پہلے دیکھیے میں ایسے تو میں نہیں بتا سکتی بہت سے وجہ وجوہات ہو سکتی ہیں بیماری کمزوری کی ایک تو آپ یہ آپ کسی وقت کلینک آئیے میں آپ کو معائنہ کروں گی دوسرے اس سے پہلے میں آپ کو آپ کے واٹس ایپ پہ ہی لکھ دیتی ہوں کہ آپ کو کون کون سے ٹیسٹ کرانے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو پیاس بھی بہت لگتی ہے گلا خشک ہوتا ہے اچھا اچھا اوکے اور آپ میٹھا وغیرہ کھاتے ہیں کافی اچھا تو ایک تو آپ دیکھیے سب سے پہلے فاسٹنگ شوگر کرا لیجئے اپنا شوگر کا ٹیسٹ وہ بہت سے آتے ہیں یہاں پہ اور کہیں بھی کسی بھی آپ لیب سے کانٹیکٹ کیجئے اور جو میں ٹیسٹ لکھ رہی ہوں وہ کرائیے فاسٹنگ کرائیے پوسٹ پرانڈیئل کرائیے یعنی ناشتہ کیجئے ناشتہ کے دو گھنٹے بعد کرائیے اور دوسری ایچ بی سی ہوتا ہے جو پچھلے تین مہینے میں آپ کی کتنی شوگر رہی ہے یہ سب آپ کرائیے گا ٹھیک ہے ان دا مین ٹائم آپ یہ کریئے کہ ذرا میٹھے پہ کنٹرول کیجئے اور آپ اپنا بی پی چیک کرتے ہیں

ہاں ہاں تو دیکھیے اصل میں کوئی بھی بیماری کی وجہ کے لئے اب ہم ایسے ہی کوئی دوا نہیں دیتے ہیں تو آپ بی پی جب آئیں گے تو ہم آپ کا بی پی بھی چیک کریں گے اور جب تک آپ کی شوگر والی رپورٹ نہیں آ جاتی ہمارے پاس اور بھی ہیں کچھ بلڈ ٹیسٹ بتاؤں گی وہ بھی کرا لیجیے گا ورنہ پھر وہ آپ کو بعد میں کرانے پڑیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے دن لگیں گے آپ کو اس میں سب ہاں یہ بات آپ نے صحیح کی جی میں سنڈے اس لئے کھلا رکھتی ہوں کہ لوگ جو ہے نا جو کام کرنے والے ہیں وہ آ سکیں تو وہ بارہ بجے سے لے کے شام کو پانچ بجے تک کلینک اوپن ہوتی ہے اور آپ میرے کلینک میں جو جو کلرک ہیں یہاں پہ جو ڈیسک پہ بیٹھتے ہیں ان سے اپنا اپوائنٹمینٹ لے لیجئے گا اینڈ کم بل اپنے ساتھ وہ ساری رپورٹس لے کے آئیے گا ٹھیک ہے اوکے یور ویلکم اوکے فائن